گوتم بدھ نگر ضلع کے اندر بہت سارے کہانیاں اور حکایات ہیں جو بہت مشہور بھی ہیں اور سینے بہ سینے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے جس سے ضلعے گوتم بدھ نگر کی روایات اور ثقافات اور اس کے تاریخ کا پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ کہانیاں ایسی ہیں جو سچی داستاں پر مشتمل ہے جیسے کہ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جناب عطر شاہ خان زیدی اور اس ضلعے کے بہت مشہور و معروف شاعر بھی تھے اور قوال بھی تھے ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے ان کے بچپن کا دور اور ان کی زندگی کے ایام اور اسی اور صاحب کی بھی کہانی ہے اس سے وابستہ ہے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے ایسے کام کیے جس کا کرنا بہت مشکل تھا لیکن انہوں نے اس کو پورا کیا اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے